हमारे समय में एक ऐसी किताब के बारे में मुझे बताया गया था जिसको पढ़ने के लिए ज़ोर दिया गया था जो कि हमारे इस्कूल के शिक्षक और हमारे पिताजी ने भी उसे ज़ोर दिया कि ये चीज़ आप ये किताब आपको पढ़नी चाहिए वो ऐसी किताब थी जिसके बारे में मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि वो एक प्रेमचंद का एक उपन्यास था वो था गोदान वो गोदान किताब जो है ऐसा था कि जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था और इसके बारे में बताया गया था कि ये पढ़ने से मुझे जब उसको मैंने शुरू में पढ़ना इस्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि नहीं ये एक बहुत ही अच्छी किताब है और जिसको पढ़ने में मुझे एक नई जीवन शैली कैसे जीनी चाहिए क्या है उनके बारे में और ये करने के लिए मुझे जो प्रेरित किया गया था और ये पढ़ने के लिए सभी को इसलिए दिया गया जहाँ तक की आप सारे इस्कूल लैब्रेरी या कॉलेज के लैब्रेरी में ये चीज़ आप देख सकते हैं कि उस बुक को दिया गया और उसको वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो प्रेरित करते हैं कि आप उनके बारे में पढ़िए और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं या जो उनके वो अपने आधार से जीवन शैली जीना सिखाते हैं इससे या आपको जीने में या आपका राह जो है ज़िंदगी का जो कैसे जीना चहिए या आगे बढ़के आप कैसे बन सकते हो क्या कर सकते हो ये चीज़ उनको उस चीज़ में बताया गया है तो ये मुंशी प्रेमचंद की किताब आपको लगभग कि जहाँ तक के सारे मार्केट बुक इस्टॉल सब जगह मिलेंगे और किसी को आप बोलेंगे कि आप हमको एक ऐसा बुक दो जो पढ़ने में मन लगे तो लोग यही प्रेरित करते हैं कि आप मुंशी प्रेमचंद की वो बुक वो किताब पढ़िए और ऐसा पढ़ने से मैंने उसका एक दो अध्याय पढ़ा तब मुझे लगा कि नहीं ये बुक अच्छी है और मैं इसे दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित सब कुछ करता हूँ